जी हाँ हमारे मनपसंद लेखक है वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना की है रामायण की खूबसूरती को देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि वाल्मीकि जी कितने अच्छे लेखक थे उनके द्वारा लिखी ये रामायण रामायण की किताब विश्वभर में प्रख्यात है विख्यात है जो कि हमारे धर्म ग्रंथ के अन्दर भी सम्मलित किया जाता है हमें इनसे बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है उसमें उन्होंने सत्य इसमें उन्होंने हमारे पुरषोत्तम रामचन्द्र जी कर बारे में वर्णन किया है उनकी जन्म से लेके उन्होंने क्या सब किया इस सब के बारे में इस किताब के अन्दर वर्णन किया गया है उनकी लिखने की ये शैली और उनका बताया हुआ सारी बात इसमें इस तरह से है जैसे हमें अपने जो हमारे जीवन को जीने के लिए प्रेरित करता है हमें किस तरह का इन्सान बनना चाहिए इस चीज के लिए प्रेरित करता है कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए अपनी जिन्दगी किस तरीके से जीना चाहिए इस इस चीज के बारे में बताता है